असांजे रोज़मरह जी ज़िंदगीअ में टैक्नोलॉजी घणी वधी चुकी आहे उन सां गॾो गॾु असांजो उथणी वेहणी बि घणी बदिलजी वई आहे पर अहिड़ो ज़रूरी न आहे की तव्हां जहिड़ा ॾिस में था अचो त तव्हांखे टैक्नोलॉजी बि ओहिड़े हिसाब सां ई ईंदी हूंदी घणेई दफ़ा माण्हू शकल सूरत सां उथणी वेहणीअ सां ॻाल्हाइण सां कुझ बि न करे सघंदो आ्हे पर टैक्नोलॉजी जे माध्यम सां टैक्नोलॉजी जे रस्ते उहो घणो ई कुझु पाण खे ॾेखारे सघे थो ऐं हुन खे जेको पंहिंजो ज़िंदगीअ में किथे चटाभेटीअ में या किथे नौकरी में प्रमोशन में त उहो टैक्नोलॉजी जे थ्रू घणो अॻियां अची सघे थो ज़रूरी न आहे की उहो ॻाल्हाए करे ई अॻियां अचे ॻाल्हाइण में बि घणनि खे हिच हिकु थींदी आहे हिपकंदा आहिनि घणा पर्सनैलिटी उन्हनि जी सही न हूंदी आहे घणनि जो मू जेको हूंदो आहे उहो सही न हूंदो आहे त कंहिंजे साम्हूं वेहण में उन्हनि खे तकलीफ़ थींदी आहे पर उहो टैक्नोलॉजी जे माध्यम सां इंटरनेट जे माध्यम सां अॼु सुठा सुठा ॿार घणेई सुठी पोज़िशन ते पहुची विया आहिनि जेके अॼु सुठी सुठी कंपनियुनि में वॾे औदनि ते आहिनि त ज़रूरी न आहे मूंखे लॻे थो शायद जीअं उहो ॿारु रुबरु इंटरव्यू ॾियणु वञे त शायद फेल थी वञे उन जी उथणी वेहणी ॾिसी करे उन जा कपिड़ा पाइण ऐं ॾिस ढंग ॾिसी उन जा वार ॾिसी करे पर जॾहिं उहा ऑनलाइन इंटरव्यू ॾिए थो टैक्नोलॉजी ते ॾिए थो त हुन जो जेको विश्वास आहे आत्मविश्वास घणो वधी थो वञे छोजो उहो रुबरु न आहे ऑनलाइन लाइ ऐं प्लस उन सां गॾो गॾु टैक्नोलॉजी जे थ्रू उहा जेके दवा बि ॾिए थो त हुन जी जेका अंदर जी शक्ती आहे उहा अंदर जी शक्ती साम्हूं वारो ॼाणे सघे थो उहो अंदरु मां सक्षत आहे ॿाहिरि ॾिसण में भले न आहे पर अंदरो खां सक्षत आए हूं असांजे लाइ ज़रूरी बि आहे ऐं इन टैक्नोलॉजी मां असांखे इयो फ़ाइदो बि थियो आहे